پچھلی چند دہائیوں میں ابھرنے والی ملازمتوں میں سب سے پہلے تو آتا ہے یوٹیوب جس پہ لوگ ویڈیو بنا بنا کے ڈالتے ہیں اور اپنا جو بھی ان کی انکم وغیرہ ہوتی ہے اس سے اپنا گزارا کرتے ہیں اور آج کل کے نوجوان یہ سب یوٹیوب میں سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں اس سے انکم اپنا انکم میں سب کچھ کر رہے ہیں یوگدان پڑھائی کا بھی ہوتا ہے پڑھنے میں لوگ باگ اپنا پڑھ پڑھ کے بھی اپنے دماغ سے اپنے کام وام کرتے ہیں نئے نئے طریقے سے سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے ذریعے کام شروع کر لیتے ہیں ہندوستان میں نوجوان اپنی زندگی میں نئی نئی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں نئی نئی اکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ تر لوگ موبائل پہ آج کل موبائل سے ٹچ ہیں تو موبائل کے ذریعے ہی کام کی تلاش کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ موبائل سے ہی سب کچھ ہو جائے اپنا زیادہ ان کو ہاتھ پیر نہ مارنا پڑے یا جوبس کے سلسلے میں بھی موبائل پہ ہی سب سرچنگ وغیرہ کی جاتی ہے کہیں جانا ہو تو موبائل یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں یہ سب رہتا ہے آج کل نوجوانوں کا زیادہ تر موبائل سے سوشل میڈیا سے ٹچ ٹچ زیادہ ہوگیا ہے اور جوبس وغیرہ کے سلسلے میں بھی